साढ़े भारत च टोटल बाई लैंगवेजां न जिंदे च बंगाली गुजराती डोगरी हिंदी कन्नड़ कश्मीरी नेपाली मलयालम ओडी पंजाबी संस्कृ त सिंधी तामिल उर्दू आंदियां न ते जेह्की ज्यादातर बोलने आह्ली लैंगवेज ऐ ओह् अपने बक्खरे बक्खरे कस्बे दे स्हाबें कन्नै ऐ जियां पंजाब दे लोक पंजाबी बोलदे साढ़े जम्मू दे लोक डोगरे बोलदे डोगरी बोलदे ते कश्मीर दे लोक कश्मीरी बोलदे इयां गै बंगाल दे बंगाली अपने अपने कस्बे दी जो जो भाशा ऐ ओह् बोलदे लोक ते शैल बी लगदा ते जेह्के बाह्र दे लोक न ओह् अग्रेंजी बोलदे बंगाल दे लोक बंगाली बोलदे असाम दे लोक असामी बोलदे गुजरात दे लोक गुजराती बोलदे इ'यां अपनी अपनी बक्खरी बक्खरी भाशा बोलदे ते समझदे ओह् जियां जम्मू दे लोक न ओह् छड़ी डोगरी समझदे डोगरी बोलदे ते डोगरी गी प्रमोट करना चाहिदा असेंगी ज्यादा तो ज्यादा ते इ'यां ही पंजाब दे लोक पंजाबी बोलदे ओह् डोगरी नेईं बोली सकदे जेह्दे कन्नै पता लगदा ऐ कि कोह्का बंदा कुत्थु दा ऐ कोह्के कस्बे गी कोह्के शैह्र गी दा बंदा ऐ ते इयां गै पता लगदा ऐ